मैथिली भाषाके संरक्षण आओर सम्वर्धन धनके लेल किछु प्रयासके भी कै रहले छी आओर लोकके अइसे प्रयासमे कभी शामिल भी करि सकै छी मैथिली भाषाके तऽ अलग अलग प्रयोग रहै छै ई छै गाम देहातमे तऽ अपन मैथिली भाषाके बोलि सकै छी लेकिन बाहरमे जेबै तऽ मतलब मैथिली भाषाके प्रयोग नहि करबै करबै तऽ आगाँ आगाँवला सोचतै कि कइसन छै नहि छै ई छै ओ छै लेकिन फिर भी मैथिली भाषा बहुत जगह अपन प्रयोग करि रहल छै मैथिली भाषाके देखैमे लागै छै कि बाहर जेबै मैथिली भाषाके प्रयोग करबै तऽ कहतै ई अइसन छै ओइसन छै ई छै मैथिली भाषामे बोललाके बाद तऽ बहुत मतलब बातो हो जाइ छै जइसे ई गँवार छै ई छै पढ़ैले नहि आबै छै लेकिन फिर भी मैथिली भाषाके तऽ बोलल गाम देहातमे तऽ मैथिली भाषा बोलल जाइ छै कि करतै लोक मैथिली भाषा नहि बोलतै तऽ बाहरमे तऽ लोक बोलै छै मैथिली भाषा लेकिन देखिके बोलै छै कि आगाँवला लोक मतलब कइसन छै नहि छै हमरा बारेमे कि सोचतै नहि कि सोचतै नहि तऽ ओ भी बोलै छै मैथिली भाषा लेकिन बाहरमे ओ अपन हिन्दीमे बोलि दै छै कि सामनेवलाके खराब नहि लागै मैथिली भाषा अएसे बोललामे एक अच्छा अन्दरसे लागै छै कि ईसब बातके प्रयोग प्रयोग होइ छै होइ छै मैथिली भाषा तऽ एक प्रकारसे एक प्रकारसे सब जगह नहि बोलल जाइ छै बाहरमे जेबै तऽ अपना एन्नेके लोकसभ बोलतै लेकिन भारतके लोक मैथिली भाषा बोलै छै बोलै छै लोक बिहारी कल्चर बुझै छै कि मैथिली भाषा नहि भूली बाहर गेलाके बाद मैथिली भाषा बोललाके बाद पता चलै छै कि बिहारी छै नहि छै ई छै ओ छै लेकिन कि करतै फिर भी बोलैमे बोलै पड़ै छै बाहरमे जेबहो तऽ हिन्दिए भाषामे बोलै पड़ै छै मैथिली भाषा बोललापर दिक्कत हो जाइ छै आगेवला बहुत किछु सोचै लागै छै कइसे लोक बोलि दै छै बोलैले नहि आबै छै बैठैले नहि आबै छै मतलब मैथिली भाषा बाहरमे कॉलेजमे नहि बोलि सकै छी इसकुलमे नहि बोलि सकै छी ओहिजाँ तऽ ठेठिए बोल हिन्दिए बोले पड़तै मैथिली भाषाके प्रयोग किछु मैथिली भाषाके प्रयोग कै सकै छिए लेकिन एहिसे मैथिली भाषाके प्रयोग सब जगह नहि होइ छै